विषय में ऐसा है कि विषय में रुचि हम को अंग्रेजी और उर्दू में इसमें रुचि नहीं थी बिलकुल नहीं थी पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी मेरी कम कमजोर थी और इसमें उर्दू तो एकदम बिलकुल बिलकुल ही कमजोर था मैंने कभी देखा ही नहीं उसको की कैसे लिखा जाता है कैसे पढ़ा जाता है उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है मुझे हाँ ऐसा है कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारी रुचि केवल हिंदी मात्रा हिंदी भाषा और संस्कृत में ज़्यादा रुचि रहती थी पढ़ाई के विषय में और ऐसा कोई विषय नहीं है जैसे उर्दू हुआ और इंग्लिश यह हमारी बहुत कमजोर विषय था